असांजे कटनी जिले में बिजली कटोती न बराबरि थींदी आहे केॾीमहिल ॿ चारि मिंट बिजली वई त वई न त न इन खां वधीक असांखे बिजली कटोती समस्या पिछले ॾहनि ॿारनि सालनि खां त बिल्कुलु कोन्हे का ऐं मौसमु अनुसार ॾिसो गर्मीअ में वधीक असांखे कुलर पंखा एग्जॉस्ट सभु शयूं हलाइणी पवंदी थदि में असां उन खां बचल हूंदा आहियूं ॾाढो साइलैंस हूंदो आहे हर मौसम जो अलॻि अलॻि आनंद आहे पर मूंखे ईअं लॻंदो आहे की जेकी बि परिस्थिति आहे जीअं लाइट बंदि बि थी वइ कलाक त उन ॻाल्हि खे स्वीकार करे वठितो थोरी गर्मी घटि लॻंदी आहे पर हाणे मौसमु जे अनुसार प्रभाव त पवंदो आहे ॿारनि खे पढ़ाईअ जे लाइ लाइट खपे ऐं हवा खपे त चाहे कुलर जी चाहे पंखे जी त कीअं न कीअं असांखे लाइट जो असांजे जीवन ते प्रभाव त आहे लाइट कटोती बाक़ी असां वटि न बराबरि आहे कान थींदी आहे लाइट कटोती असां असां ॾाढो सुखी आहियूं इन मामले में हरिओम